अह

दे ओरैबादि ओह जानाय संनायाव सानाय सुनाय एसे गावनि आनजादखौ नायनानै बाबो दिनै बोलो होयै होयै निजिनि जिबनखौ बासायनो थाखाय ओरैबादि मोजाङाव लाबोनो थाखाय सान्नानै हनानै जानाय समाव मोजाङै फैथों होन्नानै बिदिनो बासायनो थाखाय मोजाङाव लाबोसै होन्नानै सानो आरो दा ओरै जानांगौखौ जाहोनांगौ बिमाफोरनिफ्राय थि टाइमाव दौनांगो बेफोरखौ जाहोबानो मोजां जाहैगोन आरो नङा होम्बा दा आरो डाक्टरनि एसेबा दा आखुरियानि एसे बेफोरखौ जोथोन लानांगोन जायो आरो नङा होम्बा बेखौ आरो सान्ना नायनांगोन उनफिन फाफिन माबोरै खबराव बोरैहाय बोरै होबा बोरै जागोन बेफोरखौ सान्ना नायफिननांगोन नङा होम्बा थायो थाबाबो दा रोङैफोरा जेबो जोथोन लानो रोङा जाहैयो ना नों आंजोंबो सिखायनो नांगौ अह दे दे जागोन दे